तेरहं हिकु लख पंजवंजाहु हज़ार पंज सौ टे लख ॾह हज़ार पंज लख चारि हज़ार चारि सौ हिकु लख टे हज़ार सत सौ